हेलो दर्यादेगर उलयता न्ही हय म्हाका कांय डिशीज ऑर्डर करपाचे आशिल्ले तुमी बरोवन घेता हय तर दोन चिकन बिरयांनी आनी दोन चिकन तंदुरी पार्सेल

हय सांगतां नामो सांगतां तर तुमी आगशी आगशी कॉता मॅन्शन हॉला कडेन थंय येवन दिवचें कितलो वेळ लागतलो अर्द वर बेगीन मेळपाक शकना गर्दी आसा बरें तर कितले जातले

बरें ताचेर कांय डिस्काउंट ना ना आमी सदांचेच न्ही म्हुणून बरें बरें